ہاں زومیٹو کسٹمر کیئر سر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے چکن بریانی اینڈ قورمہ اینڈ دو رول آڈر کیا تھا جسے سر مجھے کینسل کرنا ہے کیونکہ سر میں اس بات سے بے خبر تھا کہ آج ہمارے فیملی کی ولیمہ کے لیے دعوت ہے ابھی جسٹ میں جب گھر آیا تو ہمیں اس بات کی پتا چلی جس وجہ سے اب ہمارا یہاں رہنا ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں رہیں گے نہیں ابھی تو براہ کرم اس آڈر کو آپ کینسل کر کے ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں اور آڈر کا نمبر ہے ڈبل ایک ڈبل زیرو پانچ تین چار تین آٹھ ایک براہ کرم اس کو کینسل کر دیں بہت شکریہ آپ کا